साढ़े जादैतर जेह्ड़े होंदे तां एह् मर्द गै जादै जंदे एह् जेह्ड़ियां मच्छियां पकड़दे तां मर्द गै पकड़दे जनानियां साढ़े मच्छियां नेईं पकड़दियां न की के दरेआ बिच जेल्लै मच्छियां पकड़ने गी झीर जंदे न जेल्लै ते ओह् केह् करना पौंदा कपड़े खोह्ल्लियै दरेआ बिच पानियै बिच बी जाना पौंदा ऐ ते तां करियै साढ़ियां जनानियां घरै दे कम्म करदियां न औरतां जेह्ड़ियां घरै दे कम्म करदियां न ते मर्द जेह्ड़े हैन तां ओह् मच्छलियां पकड़ने गी बी जंदे ते बाकी कम्म बी मर्द ई करदे प्ही जेल्लै मच्छलियां पकड़ियै दरेआ बिच्चा आह्नदे ते प्ही बनाने दी बारी जेल्लै औंदी तां साढ़े घर दियां जेह्कियां जनानियां होंदियां ते भी अस उ'नेंगी दिंदे की भई मछलियां बनाओ इं'या जनानियां बी जंदियां केईं बारी दरेआ बिच न्हौने गी ते इंया साईड पर गै न्हौंदियां जादै बिच निं जंदियां हैन जंदियां न जि'नेंगी तारी औंदी ऐ तैरना तां ओह् बिच बी जंदियां

ते जनानियें गी इन्ना पता बी निं होंदा ऐ कि के उनें अपने घरै दे कम्म निं मुकदे न किचन दे ते अपने घर गै जादा कम्म करदियां हैन अपने घर दे मछलियां पकड़दे न ते ओह् जेल्लै शामीं मर्द आहनदे न ते घर ओह् जेह्ड़ियां हैन तां ओह् फाईनल जेह्ड़ियां न ओह् जनानियां गै करदियां ते ओह् बनाइयै जेह्ड़ियां ओह् जनानियां गै मर्दें गी दिंदियां न ते मर्द खाली केह् करदे न के खाली पकड़ियै दरेआ बिच्चा आहनदे ते बनांदियां घर जनानियां जादै ते होर केह् होंदा साढ़े मारने ताहीं इक्क बीड़ी होंदी डोर होंदी बड़ी लम्मी ते उसी अग्गै असें केह् लाए दा होंदा ऐ लोहे दा कंढा लए दा होंदा इक डोगरी भाशा बिच अस आखदे उसी बीड़ी ते ओह् केह् करना की उसी अग्गें केह् करना कि कनकै दा आटा लाना कंढे गी ते प्ही केह् करना ते उसी असें केह् बद्धे दा होंदा भारा जेहा बट्टा बद्धे दा होंदा ते ओह् पानियै बिच्चै सु'ट्टी ओड़ना ते मछली जेल्लै उसी आटे गी खाने गी औंदी उसी आटे गी जेल्लै अपने मुहैं च पांदी ते कंडा मूहें बिच फसी जंदा फसी जंदा जिसलै ते ओह् निकली निं सकदी ऐ उस्सै बिच्चा ते भी असें डोर पकड़ी दी होंदी ऐ ओह् ते डोर जेल्लै हिलदि ते अस सेही करी जंदे हे की मच्छी फसी दी होंदी ते मच्छी फसी दी ते भी अस केह् करदे की डोरा खिच्चियै मच्छी अपने हत्थै च फगड़ियै ते कुंडा जेह्ड़ा ओह्दे जाता बिच्चा कड्ढियै भांडा लैते दा होंदा बाग किश बी ते ओह्दे बिच मच्छियै गी पाई ओड़दे न